बिजाबनि अनगायैथ' आं गोबां लाइसिफोरखौ फरायोआनो जेरै बिबार लाइसि अलंबार लाइसि बेफोरल' नङा गोबां मेगाजिन फोर बा नभेल स्ट'रि सर्त स्टरि बेफोरखौ फरायो बेफोरखौ फरायनानै आङो गोबां खन्थाइगिरि रायथायगिरिफोरनि बागैहाय जों मिन्थिनो मोनदों बा सोर रायथाइगिरिया सोर खन्थाइगिरिया मा रोखोमनि बिजाब लिरो बेनि बिजाब लिरनाया आखुथाइया मा रोखोमनि मानि सायाव मिथिंगानि सायाव लानानै ना दैमा दैसानि सायाव लानानै ना सुबुंनि सायाव लानानै गावारि साबजेक्तिभ स्टाईल नि ना अबजेक्तिभ मुवा बेसादफोरखौ लानानै बेफोरखौहाय जोङो मिन्थिनो मोनो आरो बे बिजाबफोरखौ फरायनानै बै समाव बर' सुबुंफोरखौहाय रायथायगिरि खन्थाइगिरिफोरा माबायदियै गोदोसोनानै थानायनिफ्राय खौसेथियाव लाबोनो खन्थाइ रायथाइफोरखौ लिरदोंमोन बेफोरखौ जोङो आङो मिन्थिनो मोनदों आरो आरो बे बिजाबफोरावहाय लिरनाय खन्थाइ रायथाइफोरा जोंनि उन्दुसोनानै थानाय बर' हारिफोरखौ जौगाहोनायाव माबायदियै मदद खालामदोंमोन बेखौबो बे खन्थाइ रायथाइफोरनिफ्रायनो मिन्थिनो मोनदों जेरैहाय बै समनि खन्थाइगिरि रायथायगिरि रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म सतिश चन्द्र बसुमतारी ईशान मोसाहारी बे खन्थाइगिरि बिथांमोनहा खन्थाइनि गेजेरजोंहाय बर' हारिया माबायदि गुबुन हारिनि उन जानानै थानाय माबायदियैहाय गोदोसोनानै थानाय बेफोरखौहाय जोङो बे बिजाबफोरनि बागैहाय बिजाबनि गेजेरजोंनो जोंनो बै समनि बर' सुबुंफोरनि आखुथाइ बेफोरखौहाय मिन्थिनो मोनो बेल' नङा गोबां टेक्स्तबुक बिजाबनि अनगायै आं गोबां खन्थाइगिरि रायथाइगिरिफोरनि बाय'ग्राफि जिउखौरांफोरखौ फरायनानैबो बिसोरनि जिउआवहाय माबायदि जें जाबोरजों बिसोरो सौसिनानै बर' हारिखौ खौसेयै जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन बेफोरखौबो जों मिन्थिनो मोनो जेरै गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय मा मा मावलांदोंमोन बा गोबां रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म सतिश चन्द्र बसुमतारी बा निलकमल ब्रह्म निलेस्वर जोहोलाव निलेस्वर ब्रह्म बिसोर बर'फोरनि थाखाय धरनीधर औवारी बर'फोरनि थाखाय बिसोरो माबायदियैहाय बर'खौ जौगाहोनो खौसेथि लाबोनो माबायदि खन्थाइ रायथाइ लिरदोंमोन बेफोरखौ जोङो बे खन्थाइफोरनि गेजेरजों बा बे बिजाबफोरनि गेजेरजोंनो लाइसिफोरनि गेजेरजोंनो जोङो आङो मिन्थिनो मोनो मिथिनो मोनदों दा बेल' नङा जों खालि जोंनि बर'नि होननानै बर'नि बिजाबखौल' आङो फरायो बे नङा माखासे गुबुन हारिनि रायथाइगिरि खन्थाइगिरि बे सुबुंफोरनि बिजाबखौबो फरायनानैहाय आङो बिसोरनि जिउखौरां बा बिसोरनि लिरनाय बेफोरखौहाय मिन्थिनो मोनदों थाखोआव थानाय बिजाबनि अनगायैहाय आरो गोबां बिजाबफोर आं फरायबावो जेरै

माखासे लिरथुम लाइजामफोर बेफोरबायदिखौ फरायो आरो दानि जुगावहाय गासैबो बे बिजाबखौनो फरायथारनांगौ बिजाबावल' नागिरनानै बे मोनो बे नङा जोङो पिदिएफ गेजेरजोंहाय जोङो आजिखालि गासैबो माबाफोरखौनो लाइसियाव लिरनाय बा गोमानानै थांनो नागिरनाय माखासे बा जोङो दा बिजाबाव नागिरनानै मोनै बेफोरखौ जोङो पिदिएफ नि गेजेरजों जोङो फरायनानैहाय बे लाइसिनि सोमोन्दै एबा रायथाइगिरि खन्थाइगिरि बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो